मुंहिंजे पुट जो नालो वॾे वारे पुट जो नालो रौनक भाटिया आहे नंढे वारे पुट जो नालो काव्यांश भाटिया आहे ऐं मुंहिंजो भाउ आहे उन जो नालो कपिल बालानी आहे ऐं मुंहिंजी सिस्टर आहे मुंहिंजी भेणु आहे त उन जो नालो हेमा आहे या मुंहिंजे हस्बैंड जो मतिलबु मुंहिंजे हस्बैंड जो नालो बंसी मुड़ुस जो नालो बंसी भाटिया आहे त